حیدرآباد کے مشہور پکوان جیسے نان کی روٹی پایا بریانی ڈبل کا میٹھا اور کباب جسے کھانے کے لیے آپ کو خاص طور سے حیدرآباد جانا پڑے گا یہ صرف حیدرآباد میں لذیذ بنتے ہیں اور حیدرآبادی ہوٹلوں میں بنتے ہے جس کے ریسیپی جس کو بنانے کا طریقہ جیسے کواب بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ گوشت لے لیں اسے پیس لے پیس کے اس میں مصالحہ ملا دے جیسے گرم مصالحہ مرچی ہلدی نمک اور بھی نیمبو ہرا دھنیا کوتمیر پودینہ تھوڑی سی چنے کی دال پیس کر ملا لے اور اسے اچّھے سے ملا لے اس طرح سے نرم ملائم ملائے کہ وہ ایک ملائم سا بن جائے اس پھر اس کے بعد اس کو ایک اچھا سا گول گول گول گول طریقے سے بنا کر ایک سیخ میں ڈبا لیں کباب بنا لے اور پھر اسے سینک دے انگاروں پر سینک لے اور اُس کے بعد اسے تل کر دستر خوان پر نکالے تو آپ کو پتہ چل جائے گا حیدرآبادی نان کے ساتھ نکالے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حیدرآبادی کباب کتنے اچھے ہوتے ہے اور لذیذ ہوتے ہیں کھانے میں بریانی بنانے کا طریقہ سب سے پہلے گوشت کو صاف کر لے دھو لے اور پھر اس میں نمک مرچی ہلدی گرم مصالحہ دھنیا ادرک لہسن ملا کر اچھی طرح سے رکھ لے ایک طرف چاول دھو لے چاول بھگا لے دوسری طرف پیاز کاٹ لیں اور تلنے چڑھا دے پیاز جب تک تلے جاتی آپ ادھن ایک طرف ادھن کے پانی بھی چڑھا دے اس میں تھوڑا سا گرم مصالحہ ہرا دھنیا اور نمک ڈال دے نیبو ڈال دے اور تھوڑا سا تیل ڈالیں دیکھیے وہاں پر آپ کی یخنی بھی آپ نے جو گوشت میں ملا کر رکھا ہے اس میں دہی ملا لے جب تک یہ پانی ابلنے آئے جب تک آپ یخنی میں دہی ملا لے

اور دیکھیے پھر پانی بھی ابلنے آ گیا تو اس میں چاول دال دے دوسری اور پیاز تلے جائے تلے گئی تو اس کو بھی نکال لے پیاز کو لال کر لے اچھی طریقے سے بادامی رنگ کی کر لے اور اسے ایک پلیٹ میں نکالے جب تک وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہوا میں رکھ لے سوکھنے کے بعد اسے گوشت میں ڈال دے اور دیکھیے چولہے پر جو چاول ڈالے تھے وہ اگر ابلنے آ گیے تو اسے نتھار لے نتھار کر چولہا بند کر کے رکھ دے یخنی میں تیل پیاز ڈالنے کے بعد نیمبو نچوڑے اور پھر چاول بھی ڈال دیں اوپر سے اس کے اوپر سے تھورا سا ہرا دھنیا پیاز تلی ہوئی نیمبو اصلی گھی تیل زعفرانی رنگ ڈال کر چولہے پہ چڑھا دیں چولہے پہ چڑھا کے ڈھکن ڈھانپ کے بازو سے آٹا لگا دیں تا کہ اس کی بھاپ باہر نہ جائے لیجیے آپ کی بریانی تیار ہوگئی دم کر دم کر چولہا بند ہونے کے بعد تھوڑی دیر سے جب آپ ڈھکن ہٹا کر دیکھیں گے تو لذیذ بریانی ملے گی آپ کو اب آئیے آپ کو ڈبل کا میٹھا کھلاتے ہیں سب سے پہلے بریڈ کو کاٹ لے ایک سائز میں اور پھر اسے ہوا میں سوکھنے کے لیے رکھ دیں پھر کڑھائی میں تھوڑا سا تیل ڈالے گھی ڈالیں اصلی گھی اس میں وہ بریڈ کو تل لے تل کر نکال لے بادامی رنگ کی ڈبل روٹی کو جب آپ بریڈ ڈبل روٹی کو بادامی رنگ کی تل لے تو ایک سائڈ پر رکھ دے دوسرے چولہے پر شیرہ بنا لے شیرہ بن کر جب تیار ہوجائے تو وہ شیرہ جو آپ نے سائڈ میں ڈبر روٹی رکھی ہوئی تھی تل کر اس کے اندر دودھ دودھ بھی گرم کر لے ایک سائڈ پر پھر دودھ اور شیرہ ایک ساتھ ڈبل روٹی میں ڈال دیں اور چولہے پر چڑھا دیں جب وہ ابل کر پک جائے تو چولہا بند کر دے اور ایک سائڈ پر رکھ لے اوپر سے تھوڑے سے کھووا ملک میڈ اور ڈرائی فروٹس جیسے بادام کاجو پستا اور ریڈ چلی دال کر اُسے اچّھے سے سجا دے دیکھیے آپ کا ڈبل کا میٹھا بھی تیار ہوگیا اب آپ کسی بھی دعوت یا خاص پکوان بنائے کوئی مہمان آئے تو یہ تین چیزیں آرام سے پیش کر سکتی ہیں اسے حیدرآبادی ثقافت کہتے ہے اور یہ بریانی تو حیدرآباد کی ایک خاص نشانی ہے حیدرآباد ہی میں ملتی ہے ایسی بریانی